मेरे परिवार में मैं हूँ मेरी धर्मपत्नी है एक मेरा लड़का है उसकी धर्मपत्नी है और एक मेरा पोता है और दोस्त मेरे दो तीन दोस्त ही हैंं जो पुरानें जो दोस्त है वही हैं बाकि और बाकि और तो इतने नहीं है परिवार में मेरा एक बड़ा भाई है उनका परिवार है वह भी हम साथ में रहते है सब लोग